नमस्ते न अरे वक़ील साहब मेरे को यहाँ केस हो गया है वहाँ उसको कैसे हल किया जाए वह झगड़ा मार हो गया है इसिके सिलसिले में हाँ हाँ उसी को हल करना है क्या कैसे होगा कैसे होगा वही खेत के बारे में हुआ था खेत के बारे में है

हमको एक अच्छा वक़ील चाहिए तो आपको हमको पता चला है तो इसीलिए आपके भाई कहे हैं तो यह पटीदार लोग से हुआ है हाँ परेशान किए तो तभी हुआ है हाँ वैसे परेशान किए है तभी हुआ है तो अब बताइए कैसे कैसे होगा वही जिसे अर दशहरा वशहरा के समय में हुआ था

हाँ हाँ हाँ हाँ तो बताइए कैसे होगा कितने पैसे वैसे लेंगे हाँ हाँ ज़मीन हमारी है हाँ हँ बताइए तो कितना पैसा वैसा लेंगे

फीस चार्ज बताइए नहीं